लोमजाबा साजाबाथ' जों गामि ओनसोलाव थाग्रा नालाय गोदो गोदायनि मानसिफ्राथ' बिदिनो सिं साबा माबा साबा माबा मोदोम नाग्रा मोनसे बिफांनि मुलि दंमोनहाय बेखौ आं गोसोआवनो फैला बाहायनायबो जाया नालाय नामफोरखौबो गोसोआव गैया बिदिनो सिंस्रि सानाय गोलैनानै गालिननानै मानानै एखम्बा सिंस्रिफ्राव दुखु मोनो मायो बा हारसिङै सिंस्रि साखांनाय मानाय बे बिलाइजों नायोबा मोजां मोनो आरो सिंस्रि सानाय मानाय बा आथिं सानाय मानाय आखब जोंहा बुरि मानसि जोंहाथ' बिदिनो आखब थाखब साखाङो मायो रोदा रोदि सायो मायो बेफोरजों नायोबा थाव गुबैफोरजों माबानानै फुननानै नानानै लायोबा मोजां मोनो आरो देहाफोरखौबो फ्रात मोजां सागानाय मोनो आरो बेफोरजोंबो मोजां मोनथाराबा मुब फोरबो थायो मुब मोदोम सानायाव सिंस्रि सानायाव नाग्रा फुनग्रा मुब दङ बे मुबजोंबो नाजायो नाबा मोजां मोनो आरो सागानाय मोजां मोनो देहाफोरखौ ओमफ्राय मावनो दांनो एसे मावनो दांनो हाया हाया जायो नालाय सिंस्रिफोर साबा गंनो हाया मानो हाया जायो नालाय ओंखायनो बेफोरखौ फुनोबा नानानै लायोबा मोजां मोनो मावनो दांनो ओमफ्राय फ्रात फ्रित मावनो मोजां मोनफिनसै आरो सागाबाय नालाय देहाखौ दा मुबजोंबो जाथाराबा बिदिनो सागानायनि टेब्लेटफोर दं बेफोरखौबो जों बायनानै जाखाव होलाङो ओरैबो ओरैबो मोजां मोनाबा टेब्लेटफोरबो जालाय लाङो माजों मोजां मोनगोन माजों मोजां मोना बेनिखायनो माबायो बेजों नङा बेजों बेजों नङा बेजों जानांगौ जायो आरो गामि ओनसोलाव थाग्रा नालाय जालु जालायाबो बारा जालु जालाबो जाखाया बिदि गोबावजों सिंफोर सायोबा आथिं आखाइ रुवायोबा सायोबा बेफोर बिलाइफोरजों नायोबा मोजां मोनो आरो मुबफोर फुननानै लाबाबो मोजां मोनो नानानै लाबा सिंस्रि सानाय मानाया बेजोंनो बारा गोसा गोबावजों खेबसेल' सानाय नालाय बेफोरजोंनो एसे एनै जालु जालाया बेजोंनो स्रां थाङो आरो नानायफोरजोंनो आरो गगा मोननाय गुजुनाय लोमजानायफ्राथ' बिदिनो बांद्राय गगा मोननाय गुजुनाय लोमजानाय थायोबा एसे एनै डाक्टारनि अजानि मुलि जाफानोसै बिदिनो खालामो बेजोंनो मोजां मोनो आरो गगा मोननाय गुजुनाय लोमजानायालाय माबायो बिदिनो थाव सावनाय मानाय सामब्राम गुफुर थावगुबै जों बिदिनो काला जिरा थाव गुबै बेफोरजों फुदुंनानै थाव सुरुबखोबालाय बिदिनो गगा मोननायफ्रा बिदिजोंनो मोजां मोनो आरो लोमजा गायो माबाफोर खर' गगा मोननाय गुजुनाय खर' सानाय थादेरोबा बिदिनो गगा मोनबा पेरासिटामलफोर जादेरनांगौ होनबानो मोजां मोनो दै गुसुफोरखौल' बारा दांनो नाङा दै गुसुफोर दांफिनबा गगा मोननाय गुजुनाया बांसिन जानोसै नालाय हामला गोबाव लायो थाब हामनो मानो ओंखायनो गगा मोनबा गुजुबा लोमजाबा दै गुसुफोरखौ एसे साबदान मावबाबो आरो बारा खर दैफोरजों बारा अयबास खालामनाङा इसिबां मानि एसे देहाखौ नायनानै देहा खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो दै गुसु माबा गुसु जि जोम सुनांगौबाबो सुथ'नो नाङा